हाँ बोलिए मैम नमस्ते

हाँ कितने दिन की अरे बहुत ज़्यादा होत चार पाँच दिन के लिए बस तो फिर क्या करें कैसे करेंगे सर

तो ठीक है तो तो बोलिए फिर पूछो उन से तो टाइम लगेगा तो फ़ाइन लगेगी ना फिर पाँच सौ रुपये फ़ाइन लगेगा फिर इतने पाँच दिन के लिए छुट्टी लेने का है तो ज़्यादा नहीं है उतना ही फाइन है क्या करेंगे नहीं नहीं कम नहीं होगा

तो क्या करें फिर सर से पूछना पड़ेगा फिर हाँ वो पेपर आ गया है ना इसी लिए अब यही लगने महीने से चालू हो जाएगा

तो क्या करें हम लोग नहीं ये नहीं होता है ना सर से पूछना पड़ेगा फिर ठीक है मैं सर से बात करूँगी फिर जो होगा जैसे फिर तब बताया जाएगा

ठीक है समझेंगे फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा ना फिर छुट्टी भी आपकी नहीं कम कई है बोल रही है वह ठीक है फिर मैं देखती हूँ फिर देखूँगी फिर तो क्या करें ठीक है ठीक है नहीं फ़ाइन लगेगा उस पर पाँच दिन की बस हाँ तो पाँच सौ हाँ चलिए फिर नमस्ते नमस्ते